भारत का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है और बहुत ही दर्दनाक भी रहा है क्योंकि हम ने लगभग दो सौ सालों तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहें उन्होंने हमारी संपत्ति को लूटा हमें मजबूर किया कि हम नील की खेती करें और और वह लाख कमा सकें उन्होंने हमारे उद्योगों वस्त्र उद्योगों और अन्य मसाला उद्योग इन सब को प्रभावित किया और जिस से हम बहुत ग़रीब और अविकास की स्थिति में पहुंच गए थे परंतु हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और हमारे देश के लिए बहुत सारे आंदोलन किए तब जा के हमारा देश स्वतंत्र हुआ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं महात्मा गांधी ख़ुदीराम बोस भगत सिंग सुभाश चंद्र बोस जवाहर लाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक और अन्य बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान दिया जैसे रानी लक्ष्मी बाई और हमारे क्षेत्र की रानी रानी दुर्गावती जो गौंड राज्य की रानी हुआ करती थी इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सहायता की और मेरे लिए गौरवपूण क्षण बहुत है यह है कि मेरा देश अब विकास की ओर बढ़ रहा है जो जो बीत गया हम जिस परिस्थिति से गुज़रे उस से आगे बढ़ कर हम विकास की तरफ़ बढ़ रहे हैं और अपने देश का नाम रौशन करेंगे